हैलो नमस्कार जी अंजी में ठीक तुस सनाओ तुंदा केह् हाल मैडम जी अच्छा जी तुसें ना इक्क एप्लीकेशन लिखना पौनी ते ओह् बच्चे लेइयै खराब होई जाने निं उन्ने दिन तुस आक्खा दे की छुट्टी चाहिदी तुस इक्क करेओ ना जेह्की एह् वंशिका ना एह्दे हत्थ एप्लीकेशन भेजी ओड़ेओ में उस उप्पर साईन करी ओड़ेओ में तुसेंगी कम्म जेह्ड़ा ऐ ओह् डायरी उप्पर लिखियै भोजी ओड़ेओ कि मतलब बच्चा कम्म करदा रवै ओह् पिच्छें निं होई जाए एह् कम्म भेजी ओड़गी एह् डायरी उप्पर लिखियै ठीक ऐ में ते जेह्ड़ी सन्वी ऐ एह्दी दोस्त ओह्बी ते कम्म ऐ ना उसी आक्खेओ ते कम्म भेजी ओड़गी तुस गै साईन करी ओड़ेओ बड़ी बड्डी गल्ल होनी तुस पेरेंट्स ओ ना इक्क दे बी साईन लोड़दे ठीक ऐ ना आं जी आं जी ठीक ऐ जियां तुस आक्खो आं जी